आइके समयमे दिन हो या राति ओहिमे कैब ड्राइवर या ऑटो ड्राइवर जे छै या ई रिक्शाके ड्राइवर जे छै ओ बहुत ही जादा महत्वपूर्ण रोल निभाबैत अछि महिलाके लिए खास तौर पर ओ कैब ड्राइवर सुरक्षित किसी महिलाके अगर घर पर पहुँचा दैत छै ओकरा लिए आइके टाइममे बहुत ही साधुवाद देना चाही जतय भी कैब ड्राइवर छै किआ किआतऽ बारहसँ एक राति कोनो भी चौबीस घण्टामे अगर अहाँ जब भी कैब बुक करबय अहाँकऽ सही समय पर घर पर पहुँचा देत जाहिमे कैब ड्राइवरके बहुत ही जतय भी कैब ड्राइवरके यूनिटी छै या सिद्धाँत छै ओहिमे जतय बड़ी बड़ी कम्पनी छै ओकरा अहम् साधुवाद दयके जरुरत छै किआ ओ एहन पॉलिसी बनेलकय हँ जाहिमे राति दिन महिलाकऽ आओर किसी भी पुरुषकेँ लिए सुरक्षित ओकरा स्थान पर पहुँचा दैत छै